اگر آپ بہت زیادہ کنڈشنر استعمال کرتے ہیں تو یہ بالوں کو بھاری یا چپچپا بنا سکتا ہے یہ بالوں کو صاف کرنے اور اسے اس طرح سے سنبھالنے میں مشکل بھی بنا سکتا ہے کنڈشنر کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن کچھ مارکیٹ میں موجود کنڈشنرس بہت زیادہ مہنگے ہو سکتے ہیں کچھ کنڈشنروں میں ایسے کیمیکلس ہوتے ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں یہ کیمیکلس پانی کے ذخائر کو آلودہ کر سکتے ہیں اور سمندری حیات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں